हांव खूब सुवातेचेर भोंवला जशें की मुंबय पुणे आनी बैंगलोर हिमाचल देल्ली बट म्हजे सारके आवडटे म्हणल्यार हिमाचल प्रदेश कारण थनचे क्लाइमट थंय खूब बरें आसा सामके सुशेगात कशें आतां गोंयांत रावता म्हणून म्हाका अशें ना की म्हाका बीच आवडटा बीचार वचपाक म्हजी खरी आवड आसा ती म्हाका आवडटा माउंटेन्स सो म्हाका ट्रैकिंग करपाक आवड त्या क्लाइमेटान रावपाक आवड थंयचे लोकूय बरें थंयचे म्हाका जेवोणुय आवडले म्हणजे हिमाचल प्रदेशान आमी गेल्या देल दल हांवजी दला हांवजी एक बरें हिल स्टेशन आसा बरें सामको स्नो पडटा थंय मागीर आमकां थंय ट्रैकिंगाक व्हेल्लो म्हजी आवडटी सुवात दल हांवजी इन हिमाचल प्रदेश